जी असांजे समय ते असां ॾिठो हुयो टिकट जेकी मिलंदी हुई उहा रेलवे जी टिकट ॻोठे ते हूंदी हुई ऐं हुन ते ब्लू कलर जो जॾहिं बि कॾहिं यात्रा करणु हूंदी हुई त सिको लॻाए वेंदो हो उहो टिकट असांखे ॾाढी अॼु जे टाइम ते कम्पयूटराइज़ड ज़मानो अची वियो आहे पर तंहिं टाइम ते असांखे उन जो मूल्य ॾाढो सुठो बहतरु लॻंदो हो अॼु यो समय जीअं जीअं अॻियां वधे वेठो तीअं तीअं सभु कुझु चेंज थिए थो पर सिंधी अग पहिरीं जी सिंधी में चाह प्रेम सिक ॾाढो तमामु सुठो हुयो मां सिंधु जी यात्रा बि करे आयो आहियां सिंधु में अॼु बि पंहिंजापण सभु कुझु तमामु बहतरु आहे ऐं अमुक सिंधी ॻाल्हियूं मां तव्हां सां शेयर करणु चाहियां पियो त सिंधीअ में हिं इंसानियत अॼु बि आहे सभु कुझु आहे असां असांजे ॿारनि खे विच में मां इहे ॻाल्हि चवंदसि असांजे ॿारनि खे हर शइ सिंध जी असांजा वॾा चवंदा या तीअं भई ॿारनि खे सभु कुझु सिंधियुनि जो पुराणियूं ॻाल्हियूं असां अॼु बि मुंहिंजे ॿारनि खे मां सम्झाईंदो आहियां असांजे घर में असां सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं अॼु बि ऐं हिन खां पोइ टिकट जो हुते बि सिंधु में बि अॼु प्रांत झूने ज़माने जो हले पियो ऐं पथरु पथर असांजा सिंध जा असां पथर जी बि पूॼा कंदा आहियूं मुर्तियुनि जी पूॼा कंदा आहियूं हुन जो असां अॼु बि ॾाढो मूल्य सम्झंदा आहियूं ऐं ॿी ॻाल्हि मूंखे भई अॼु बि झूनी ॿोली झूनी शयूं हर तरह जो असांखे ॾाढी यादि ईंदी आहे पुराणी शयूं वापसि त न अची सघंदी आहे पर पर हुननि जी यादि में असांखे ॾाढो अॼु बि असांखे ई ख़्यालु आहे झूनी शयूं टिकटियूं यात्रा कंदासीं कुझु अलॻि असांखे क़िस्म जो उन खे माना चऊं था कुझु अलॻि मूल्य कान हुयो ऐं बेहतरु हुयो ॾाढो बढ़िया स्टफ हुयो पथरनि जो हर शइ जीअं जॻहि पथरनि जो बि यूज़ थींदो हुयो असां हर शइ खे मञींदा हुआसीं तमामु सुठी ॻाल्हि आहे ऐं ॿी ॻाल्हि असां मां अॻियां बि सभु पीढ़ियुनि सिंधी समाज सभिनि ॿारनि खे वॾड़नि खे वॾड़नि खे वॾनि खे त ठीकु आहे ॿारनि खे मां ज़रूरु चवणु चाहींदसि तव्हां तव्हांजे वॾनि खां कुझु सिखो ऐं घर में सिंधी ॻाल्हायो ऐं हर तरह जो अनुभव ज़रूरु वठो पंहिंजे वॾनि खां सम्झी सम्झो वठो की भई छा हुयो तव्हांखे ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं सिखणु मिलंदियूं जीअं त असांखे कुझु मूंखे मुंहिंजो पर्सनली सिखणु कुझु ॾाढो काफ़ी सुठो कुझु सिखणु मूंखे मिलियो आहे त तव्हां बि इन जो लाभु ज़रूरु वठो ऐं कुझु झूनियूं ॻाल्हियूं असांखे यादि अचनि वेठियूं त झूने ज़माने में कुझु अलॻि हुयो हाणे जा पर ठीकु आहे अॼु जे हिसाब सां हलिणो आहे पर झूनी ॻाल्हियूं झूनियूं सभु कुझु असां विसिरी न सघंदा आहियूं ऐं अॼु बि जीअं पथर जी निकिती ॾियारी जे टाइम ते हटरी माता जी पूॼा थींदी आहे सो मिटी मां थींदी आहे हाणे त सभिनि खे हिस्ट्री में करे वेठो केरु कीअं पर असां अॼु बि सिंधी हिंदू जे हिंदीअ जे रिवाज जे हिसाब सां मिटी हुन जी पूॼा कंदा आहियूं ऐं असां घर में असां ऐं वॾनि जूं झूनियूं निशानियूं रखंदा आहियूं साल में हिकु बारु उन जी पूॼा ज़रूरु कंदा आहियूं ऐं हुन जो मूल्य असां सोन खा बेहतरु असां हुन जो मूल्य रखंदा आहियूं असांजा वॾा जेका हूंदा हुया हो पंहिंजूं काफ़ी शयूं छॾे विया असां अॼु बि उन्हनि जूं वॾनि जूं शयूं आहिनि असां उन जी पूॼा कंदा आहियूं उन जी यादि ईंदी आहे हर साल उन जी यादि मे असां इहे सभु शयूं कढंदा आहियूं असांखे इन जो मूल्य अॼु मालूमु पए थो की छा उहे शयूं ऐं असां अॻियां पीढ़ी खे बि इहो सम्झायूं की हर शइ जो मूल्य हुजनि ज़रूरी आहे